गोवान एक बिजनेस स्टार्ट करपा खातीर सद्द्यां आमकां पयलीं सगल्यान पयलीं सोदचो पडटा इनवेस्टर बिकॉज जशें भायर बेंगलोर बी स्टार्टअप्स चलता तशें गोवान चलना गोवान स्टार्टअप्सा खातीर खूब मेहनत करची पडटा इनवेस्टर्स ना आमचे कडेन चडशे इनवेस्टर आमकां सोदचे पडटा सगली कडेन आनी चडशे बिल्डर्स आनी हे ते इनवेस्ट करपाक सोदता सोदना सोदना तांकां खूब आमकां एक्सपोजर दाखोवचो पडटलो तेन्नाच मागीर ते रेडी जाता इनवेस्टमेंटाक इनवेस्टमेंट एमावंट सुद्दां सद्द्या आमकां कमीच मेळयटा सो गोवान बिजनस ग्रोथ इज नॉट लायक सामकी अशी प्रोमीनंट ना बट आसा सो फ्युवचरान आसतली हें स्टार्टअप सद्द्या चलल्या ते इज अ इन अ ग्रोथ फेजीचेरूच आसा इंप्लीमेंटेशन फेजीसाचेर स्टार्टअप्स चलता सेकेंण्डी टेक्नोलॉजी फॅलोशीप एंड पेटंट प्रमोशन स्कीम हाज्या बद्दल उलोवपा म्हटल्यार पेटंट हे बी करपाक एक दो तीन म्हयने तरी लागता पेटंट क्लेम करपा आनी हो प्रोसेस सगली कडेन आसा तसोत गोंयांत बीन आसा अशें गोंयांत सेपरेट कांय ना कांय डिफिकल्टीस कांय येयना मोस्ट्ली इफ जर तुजो प्रोडक्ट ऑरिजनल आसा आनी तुजो आसा जाल्यार यू व्हील डेफिनेटली तुमकां खरेंच ताजो पेटंट मेळयटलो दुसरें ते कशे मॅनेज करता ग्रोथ गोवन बिजनसीस पयलीं बेजिकली दे वील बेजिकली ते पयली आपले कॅ कॅपीटल सोदता पयशे खंयच्यान मेळयटले इफ जर पयशे मेळयटा जाल्यार ते आपली आयडिया फुडें सर फुडें व्हरतले एवरी गोंयकाराच्या तकलेंत खुबशे आयडियास आसता बट ते फुडें पावना हें सुद्दां म्हाका खबर आसा म्हळ्यार म्हाका अशें दिसता खुबशे गोंयकार आमी हरशीं सुद्दां उलयता तेन्ना आमचे भाशेंतल्यानूच कितल्योश्यो स्टार्टअप आयडिया आमी उच्चारता बट ताका फुडें व्हरपाक तेंचे कडेन कॅपीटल आसना म्हणून ते फाटीं उरता दिसता म्हाका इनवेस्टर जशे गोंयांत येतले तेन्ना खुबशे बिजनसीस लाँच जातले आनी खुबशे बिजनसीस ग्रो बी जातले